मूंखे बेली डांस ख़ूबु पसंदि आहे छोकी इन जी धुन मूंखे इलाही वणंदी आहे इन में ख़ूबु सारा बीट्स ऐं जेका संगीत हूंदा आहिनि उहो सभेई खे पकड़ण मूंखे वणंदो आहे